जी नमस्ते बोलिए जी हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं हमारा स्कूल सैंट जोसफ़ इस्कूल है तो हमारे स्कूल की तरफ़ से इस मंथ के एंड तक मे ये प्रोग्राम बना है कि हमारे सौ बच्चे रानी दुर्गावती आपका जो म्यूजियम है वहाँ हमारे बच्चों को लाने का प्रोग्राम हो रहा था सो बच्चे रहेंगे इसमें तो इसमें आपके कोनसी तारीख़ में फ़्री रहेगा वहाँ पे जहाँ भीड़ भाड़ ना हो जी जी जी

ठीक है तो मैं अठाईस तारीख़ फ़ाइनल करती हूँ एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि वहाँ बच्चों के खाने पीने का क्या कुछ फ़ेसलिटी है कि नहीं है वहाँ पे

जी अच्छा कोई गाइड करने को तो रहेगा ना वहाँ पे कितना चार्ज रहेगा उनका पर इश्टूडेन्ट के हिसाब से रहेगा तो रहेंगी तो मैडम एक ही रहेंगी जो सबको दिखाएँगी एक ही व्यक्ति को अलग अलग तो दिखाना नहीं है तो फिर दिन का कितना चार्ज रहेगा कम से कम सौ बच्चों का बताइएगा जी लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम अभी ये क्या उसमें क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल से नॉर्मल फ़ैमली से हैं ज़्यादा तो उन लोग को थोड़ी दिक़्क़त आएगी बिल पे करने के लिए वो लोग इतने फिर आ नहीं पाएँगे जी मैं अठाईस तारीख़ को सुबह नौ बजे तक पहुँच जाएँगे हम जी जी जी तो वहाँ पर बच्चों को जैसे क्रिकेट जैसे फ़ुटबॉल या जैसे कोई बच्चे बोर वोर हो रहें हों तो कुछ क्रिकेट बॉल ये सब ला सकते हैं वहाँ पे ठीक है मैम थैंक यू